हँ हेलो प्रणाम ओ अहाँ स्टेट पोलटिकल मेटर पर बात करऽ राजकिए राजनीति विषयवस्तु पर बात करबा लै चाहैत छी इएह ने तऽ देख देखिऔ ने सबसे पहिने तऽ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे छै ने भारतीय संविधान ओ लोकतंत्र छियै लोकतंत्र जे छियै ने ताहिमे कोनो लिमिटेशन नहि छै एतऽ मूर्खों का तंत्र छै बाय द पीपुल फोर द पीपुल ऑफ द पीपुल जनताके द्वारा जनताके लिए जनताके ऊपर जखने ओ राजनीति छियै तऽ राजनीतिके शब्द होयत छै ओ नीति जे राज्य रहै दोसर केओ नहि बुझै हमहींँ टा बुझलियै तऽ बचलै बात राजनीति चलैत छै केना तऽ राजनीति बहुमतसँ चलैत छै आ नेता ओ सफल होयत छै कना नेता पहिने जे होयत रहै छलाह ओ नेताके एकटा परिभाषा देने रहथिन की परिभाषा देने रहथिन तऽ ओहिमे देने रहथिन जे कि काल कुट राजनीती सुधारस नहि जगमे बाँटी सकैछ मृत्यलोकसँ देवलोक धरि नेता ओ कहबैत अछि यानी काल कूट घट पीबी जतेक भी समस्या छै जतेक भी कोनो तरहके प्रॉब्लम छै ओ अपनामे समाए लिअ आ सुधारस जगमे बाँटी सकै जतेक भी निकहा चीज छै से संसारमे बाँटियौ मृत्यलोकसँ एहि धरतीसँ लै कऽ स्वर्ग लोक तक ओएह टा नेता कहाबैत छै लेकिन आइके हमरा एहन स्टेटमेंट कहैत छै जे काल कूट घट बाँटी सुधारस पान करैछ आ बर्तमानमे एहि देशक नेता ओएहटा कहबैत छै तऽ ओकरा नेताके बात मत करू नेता ओएह होयत छै जे जनताके प्रिय होयत छै आ जनताके आइके प्रिय होय छै तऽ जे बैड एलिमेंट होइत छै दू चारि बेर जेल जाइत छै दू चारि टा मर्डर करैत छै दू चारिठाम खून खराबा करैत छै लूटपाट करैत छै ओ नाम प्रचलित भऽ जाइत छै आ ओ नेता भऽ जाइत छै जेना देखिऔ लालू आ नीतीश लालू नीतीश कोन नेता छियै जय प्रकाश नारायणके उपजारएल नेता छियै जेकरा नहि बेस छै नहि आगाँ थिंग्स छै नहि कोनो रीज़न छै नहि कोनो डेवलपमेंट मेटर छै नहि कोनो बिचार छै नहि जनता सुख सुविधामे कोना रहतै से कोनो भी रास्ता छै बस ई सब राजनीति की करलकै हँ तेजस्वी हुए कि लालू हुए कि नीतीश हुए कि जगदानंद शिवानन्द राधानंद सम्राट जतेक भी नेता यऽ एखन बर्तमानमे जे सञ्जय झा लल्लन सिंह बशिष्ठ नारायण सिंह श्याम रजक जे भी छियै एखन यऽ मुकेश सहनी चिराग पासवान जतेक भी नेता यऽ ओ सबटा कुर्सीके लेबाके लेल व्याकुल रहैए कुर्सी लऽ आतुर रहैए जे कोनो तरहे हमरा कुर्सी सत्तासीन भऽ जाइ आ सत्तासीन जे होएब तऽ सत्ताके सुख पाएब आ सत्ताके सारा स्वार्थ जे जनताके देना चाही से सारा स्वार्थ अपनामे समाए लेब आ दू मिनट रुकू बहुत कम समय अहाँ दै छी आ समस्या तऽ प्रश्न से राखैत छी जे हम कतेक दिन तक बजिते रहब तकर आदि अंत नहि यऽ तऽ तें अहाँ सुनबाके कोशिश करी बीच बीचमे सबाल करैत छी सवाल एक बेर करी हमरा आ नओ बेर सबाल नहि करी ओहि सबालके पूरा पहिले उत्तर लै ली किआ तऽ जतेक समय समाप्त भए जेतै आ समाप्त भए जेतै हमर शब्द नहि समाप्त होएत तऽ फेर दिक्कत भए जाएत हँ हमरासँ अहाँ भेंट करबाके यऽ महिषी तारा स्थान आबि जाउ आ हम अहाँके लगभग भिखमङ्गाके भेषमे तारा स्थानमे चबूतरा पर बैसल भेटब प्रणाम प्रणाम खूब प्रणाम खूब प्रणाम